हैलो हमरा ई बताउ कि पूजा केना कयल जाइत हइ हँ ईसभ तऽ ठीक हइ लेकिन अहाँ कोन धर्मके ज्यादे मानैत छियै हम तऽ हिन्दू हम तऽ हम तऽ हिन्दू धर्मके ज्यादा मानैत छियै ठीक हइ तऽ हम बादमे बात करैत छी ठीक हइ रखैत छी